गेलेनाया गामियारि सुबुंफोरनि जिउआव गोनां बिफाव लाबोयो जोङो मिथिगौ गामियारि सुबुंफोरा गोबां गामियाव थानानै मिथिंगायारि खान्थिजों मिथिंगायारि नेम निथिजों सोलिबोनाय एबा मानिबोनाय बेखायनो जोंनि गामियारि सुबुंफोरा गेलेनाय जेरै बल गेलेनाय खाबादि गेलेनाय बाथा गेलेनाय आरो गोबां रोखोमनि गेलेनायफोरखौ जोङो गेलेनानै गामियारिफोरा गामिनि सुबुंफोरा गाबागावनि जिउ गावबागावनि देहा मेलेमफोरखौ जौगासार खालामनो हायो बिनिखायनो जोंनि मोनफ्रामबो गेलेनायफ्रा गामियारि सुबुंफोरनि जिउआव गोनां बिफाव लाबोयो जों बुंनो हायो गेलेनायनि गेजेरजों सासे मानसिया सासे मानसिया बेमार आजारनिफ्राय गोजान जानो हायो बिनिखायनो जोंनि गेलेनाया जोंनि जोंनि बायदि बिथिंनि सोलोंनाय गेलेनाया सासे मानसिखौ गोख्रों मोनसे बिफाव लाबोयो होननानै जोङो दिनैनि थारिखआव बुंनो हायो